योग में हमें सब से पसंदीदा आसन कपालभाति आसन होता है ये आसन बहुत ही सरल होता है इसे कोई भी आसानी पूर्वक कर सकता इस आसन से हमारे पेट के रोग रोग और स्टेमिना बढ़ाने में बहुत ही मददगार साबित होता है यह आसन बहुत ही लंबे समय तक किया जा सकता है इस से ना ही कोई हानि होती है ना ही कोई कोई बाहरी चीज़ों का नुकसान होता है यह आसन एक जगह पर आराम से बैठ कर किया जा सकता है ये आसन कहीं भी किया जा सकता है कभी भी किया जा सकता है इस आसन को करने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है यह आसन बहुत ही असान तरीक़े से कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र दराज़ समय में कर सकता है इस आसन को करने से ना कोई आलसपन आएगा शरीर स्वस्थ रहेगा और पेट की समस्या भी नहीं होगी